हैलो गुड मार्निंग हैलो

ते अपने घरे आह्लें कन्नै बी गल्ल करान पौनी ताकि सानूं पता लग्गै कि तुस सच्च बोला ने